सर्दियों के महीने में अधिकतर देखा जाता है कि विभिन्न प्रकार के जो पौधे रहते हैं वो मुरझा जाते हैं हर प्रकार के पौधो में इस प्रकार कि समस्या नहीं देखने को मिलती हैं कुछ विशेष पौधे रहते हैं जिनमें यह समस्या देखने को मिलती है तो इन के लिए हमें एक जो अलाव का सहारा लेते हैं अपन अलाव का सहारा लेकर के क्या है कि उसके जो धुआँ रहता है उस धुएँ से वो जो ओस वगैरह रहती है वो समाप्त हो जाती है जिससे कि पौधे अपना अस्तित्व नहीं खोते हैं और अच्छे हरे भरे रहते हैं तो इसके तहत अपन एक अलाव का सहारा ले सकते हैं दूसरा ये हैं कि उनके ऊपर जो पौधे रहते हैं उनके ऊपर हम एक जो बरसाती वगैरह रहती हैं वो भी अपन ढक देते हैं और जैसे ही दिन की शुरुआत होती है सुबह जब मोर्निंग होता हैं उस समय एक दो घंटे के लिए अपन अगर उनको बचा लेते हैं और जैसे ही थोड़ी सी धूप निकली और धूप निकलने के बाद में सर्दियों का असर उन पौधों के ऊपर नहीं रहता है तो इस प्रकार से हम विभिन्न छोटे छोटे तरीकों से अ अपने जो पौधे रहते हैं उनकी हम देखभाल कर सकते हैं पौधो के साथ साथ एक फसल भी एक ऐसा रूप रहती हैं जो कि ज सर्दियो के दिनो में ज़्यादा अगर सर्दी रहती है तो वो फसल नष्ट हो जाती है तो उनके लिए भी हम जैसे कि मान लो एक दो बीघे के अगर खेत में हमने ये क्या बोलते हैं सरसों है या फिर अपना अपन बोते हैं तो उनमें तीन चार जगह बीच बीच में थोड़ी थोड़ी जगह छोड़कर छोड़कर हमको अलाव लगाना पड़ता हैं और जैसे ही सुबह के एक दो घंटे में अगर हम ने फसल को बचा लिया तो फिर उनको कोई नुकसान नहीं रहता है इस प्रकार हम विभिन्न तरीकों से अपनी सावधानी बरत सकते हैं